एक बाइकर के रूप में हमारे सामने में सब से बड़ी मुश्किलें हैं जानवर आना एक दम से उसके लिए निपटने के लिए हमें होरन की सहायता लेनी पड़ती है ख़राब यातायात बीस की स्पीड में हम गुज़रते हैं ख़राब मौसम तो इंडिकेटर का सहारा और लाइट का फोग के समय में सहारा लेना पड़ता है और बीस की स्पीड में चलते हैं और गेयर कलच और एसीलेटर ये तीनों का कमांडिंग बराबर रखना पड़ता है इससे क्या है हमें कभी भी उचित समय पर कहाँ गाड़ी मोड़ना है कहाँ रुकना है कैसे ये सावधानियाँ सब हमें आसानी से दिखाई पड़ जाता है और हम आसानी से इसे संभालते हैं आसानी से ब्रेक लेते हैं और कोई हमें इस में कठिनाई नहीं होती है जैसे उबड़ खाबड़ रोड हो तो बीस की स्पीड में क्या रहता है जो हम कभी आराम से ब्रेक ले कर गड्ढा पार करते हैं आराम से ले कर के कहीं स्लाइडिंग का प्रॉब्लम है तो समझ में आने लगता है और अपनी सावधानी बरतते हैं और जहाँ पर निकलना है आगे सावधानी से निकलते हैं जहाँ पर कम स्पीड चलना है वो आराम से मुझे मालूम पड़ता है और बीस तीस की स्पीड में ही गाड़ी का स्पीड रहता है और इस में कमांडिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है सड़क से जाने में और सही सड़क मिले तो तीस चालीस ग़लत सड़क मिले जैसे उबड़ खाबड़ हो तो बीस पंद्रह स्लाइडिंग और ये कोहरा ये सब की जो परेशानी है इस में लैंडस्लाइड में बीस पन्द्रह का स्पीड रहता है जो आराम से हमें सावधानी बरतने में कोई दिक्कत नहीं होती है जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें होरन का सहारा लेना पड़ता है और उस बीच हमें कहीं कठिनाई नहीं होती है आराम से कहाँ क्या है सब दिखता है और आराम से हम लोग सफ़र करने में बाइकर के रूप में ब्रेक कल्च और एसीलेटर ये तीनों की कमांडिंग बराबर सही समय पर रखना है और रखते हैं इससे हमें आसानी से जाने में दिक्कत कहीं नहीं होती है